نائف کے پرسنل نگیٹیو اکسپیرینس دونوں ہوتے ہیں مطلب وہ کہیں کہیں جو ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں جگہ پہ نگیٹو افیکٹ بھی دے سکتا ہے جیسے اگر نائف کا پازیٹو افکٹ دیکھیں تو اگر ہم اس کا سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں کچن میں کچن میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں سبزی کاٹنے کے لیے پھل کاٹنے کے لیے یا بہت سے میٹ ہے بریڈ ہے بہت سی ایسی چیز ہے جس کو ہم کٹ کرنے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں یا بہت سی دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم یوز کرتے ہیں نائف کا یوز کرنے میں نائف لیکن اس کا نگیٹیو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر ہم نائف کو ادھر ادھر چھوڑ دیں تو بچے جو ہیں وہ اس کو لے کر اس کو اس سے کھیلنے لگتے ہیں اور اس سے اپنا ہاتھ ان ہاتھ کاٹ لیتے ہیں ان کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے وہ نگیٹیو افیکٹ بھی وہاں پہ دے سکتا ہے بچوں کے لیے تو اس لیے ہمیں اس کو اچھی جگہ اوپر سیف جگہ رکھنا چاہیے تاکہ وہاں پہ بچے نہ لے سکیں اور بڑوں کے لیے بھی کبھی کبھی نگیٹیو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ اپنا بدلہ نکالنے کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں دوسروں کو نقصان دیتے ہیں ان کے ان کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی یا ان کو ڈرانے کے لیے بھی اس کا یوز کرتے ہیں تو اور نائف کے کو ہمیں اگر اس پہ زنگ لگ جائے تو ہمیں اس کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اگر زنگ لگے چاقو سے اگر ہمارا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ٹیٹنس ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے وہ بہت برا ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں نائف کو ہمیشہ اچھے نائف کا یوز کرنا چاہیے تاکہ اس پہ زنگ نہ لگے